कितना फल लेना है बोलिए मेरे पास फल है अमरूद है पपीता है कटहल है लीची है आम है सीताफल है और आँए अच्छा रेट रेट वह सौ रूपये है पचास रूपये है दो सौ रूपये है डेढ़ सौ है सेब का रेट डेढ़ सौ ठीक है और अंगूर सौ रुपये सौ रुपये किलो और पपीता चालिस रुपये किलो ठीक है ले लीजिए पचास रुपये किलो है ले लीजिए जैसे च चालीस रूपये देंगे अनार डेढ़ सौ रुपये किलो है बोलिए कैसे लेना है ले लीजिए ठीक है ले लीजिए लीच्ची डेढ़ सौ रुपये सैंकरा है चीकू है सौ रुपये किलो हँ तो ले लीजिए चीकू है और अमरूद है पपीता है लीची है आम है कटहल है अनानास है जो फल लेना है ले लीजिए ठीक है ठीक दाम से मिल जाएगा ले लीजिए ठीक है आइए